अगर बुरे अनुभव की बात करूँ तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही हेडफ़ोन लिए थे लोटस से जो कि बहुत बेकार थे कम्पनी ने लोटस वालों ने दिए तो बोले थे कि बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको यूज़ करने के बाद पता चला कि बहुत ही घटिया सर्विस है उसके बाद मैंने कंप्लेन भी दर्ज कराई लेकिन उस पर भी कुछ हुआ नहीं लोटस पर भी जाकर वापस बोला कि सर इसमें तो बिल्कुल साउंड अच्छा नहीं आ रहा है अगर साउंड म्यूज़िक सुनते भी हैं तो भी ऐसी आवाज़ आ रहइ है घर घर घर घर कर रह है लेकिन उन्होंने कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं दिया और मुझे तो वहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं लगी तो मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर लोटस से अगर कोई सामान ले रहे हो तो पहले एक बार उसकी जगह दूसरी जगेह से जाकर चेक कर लें उसी समान को क्या है क्योंकि वहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं है ग्राउंड स्टाफ भी बहुत अच्छा नहीं है ना तो ढंग से बात करते हैं वहाँ पर ना मतलब उनको सिर्फ़ चीज़ें बेचना है उन्हें कस्टमर बेस नहीं बनाना उन्हें सिर्फ़ अपनी चीज़ें सेल करना है तो मेरे हिसाब से मुझे तो सबसे घटिया प्रोडक्ट भी वहाँ का यह सबसे घटिया लगा और वहाँ के स्टाफ का व्यवहार प्लस वहाँ की सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी उसके लिए मैंने वहाँ के जो मैनेजर है उनको कंप्लेंट भी करा था एक मेल भी करा था लोटस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पर लेकिन वहाँ से भी कोई सही ढंग से कोई जवाब आया नहीं ना उन्होंने मेरे मेल का कोई रिप्लाई करा वहाँ के बोस से बात हुई थी तो उन्होंने सिर्फ़ यह बोला था कि हाँ आपकी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए हम कम्पनी में वापस भेज देंगे लेकिन उसके बाद वहाँ से कोई ना तो कॉल आया ना मुझे कम्पनी की तरफ़ से कॉल आया ना कोई लोटस की तरफ़ से कॉल आया इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पहले वहाँ की पूरी जानकारी निकाल लो लोटस से तो कम से कम ना लें क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट मुझे तो समझ में नहीं आया किसी प्रकार से अच्छे इसके पहले भी मैंने एक बार कोई समान लिया था तो भी अच्छा नहीं निकला था इसलिए मुझे तो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस वहीं से मिला है प्रोडक्ट के मामले में बस